ٹیکنالوجی ہمارے سفر اور دنیا کو دیکھنے میں بہت ساری جو ہے سو بدلاؤ آ گیا ہے جیسا کہ ہم جو ہے یہاں سے کسی اور ریاست یا کسی ملک کا سفر کرتے ہیں اور دوران سفر ہم چونکہ جو ہے نا موبائل فون کے ذریعہ تمام جو ہے حالات پر نظر رکھتے ہیں اور کہاں پر جو ہے کس قسم تبدیلی ہو رہی موسم کی ہے یا سیاسی اعتبار کی ہے یا کسی دوسرے شعبوں میں کس کوئی اور جو ہے نا شورش پیدا ہو رہی ہے اس پر تمام چیزوں کو ہم جو ہے ٹیکنالی کے ذریعہ جس کی ایک مثال جو ہے ہم موبائل فون کی بھی لے سکتے اس پہ نظر رکھتے ہوئے ہم جو ہے اپنے طریقۂ سفر کو جو ہے بدل رہے ہیں اور جس کی وجہ سے ہمارے سفر بھی جو ہے طویل سے طویل سفر بھی جو ہے نا جلد سے جلد جو ہے پایۂ تکمیل کو پہنچ رہا ہے اور سفر کی جو ہے ہمیں جو اکثر جو بور ہوتا ہے جو بوری بوریت ہوتی ہے وہ جو ہے سفر ٹیکنالوجی کے ذریعے ختم ہو رہی ہے